पैह्ली मुश्कल ते साढ़ी एह् ऐ कि अस मतलब डंली मतलब की असें औना जाना होंदा अपने कम्म उप्पर औना जाना गड्डियें दी बड़ी इन्नी मुश्कल ऐ मतलब गड्डियां न कोई मैटाडोर न कोई ऐटो जो बी ऐ मतलब की मैटाडोर दे बगैरा बिल्कुल कि बी ऐ हून ऐटो आह्ले ते उंदे अपने अपने रेट उनें अपने टैमै जिस दिन उं'दे टैम पर अस नेईं चली सकनें क्योंकि हून असें ते अपने टैम दे गै आना निं आना जाना टाइम दा साढ़ा दूई मुश्कल एह् ऐ की साढ़ा की प्हाड़ी लाका ऐ जि'यां मतलब की साढ़े बच्चे स्कूल जंदे मतलब सुनसान लाका ऐ कुतै औने जाने इन्नी प्राब्लम ऐ कि साढ़े बच्चे ई ते कोई ओह् निं ऐ उद्धर की असें ई स्कूल भेजना बच्चें ई साढ़े आस्तै इ'यै प्राब्लम रौंह्दी की कोल्लै साढ़े बच्चे घर पुज्जन असें मतलब थोह्ड़ा इ'यां दिलै ई तसल्ली मिलदी उद्धर जि'यां असें सुनसान लाका ऐ बच्चे मतलब कि स्कूल जंदे इक सुनसान ऐ इ'यां मतलब की कोई उद्धर पलीस दी कोई चौकी निं कोई सैक्युरिटी निं कुछ बी ऐ

मतलब की एह् इन्नी जादा प्राब्लम मतलब इ'यां छोटी मोटियां प्राब्लमां चलदियां रौंह्दियां जेह्कियां की हून इन्नियां असां ई चेता बी ऐ निं किन्नी ऐ किन्नी नेईं लेकिन मेन मुद्दा ऐ कि न कोई नौकरी न कोई आनै जाने दी सुविधा बड्डी एह् ऐ की स्कूल बच्चे दा जित्थै जाना प्हाड़ी लाका ऐ सुनसान कोई उंदे आस्तै कोई इन्सान कोई उं'दे आस्तै कोई सैक्युरिटी निं कोई किश निं एह् बड़ी सारी असें ई मुसीबतां न जेह्कियां अस मतलब कि इन्ने ई झेलां न जेह्दा की असें गी मतलब इ'नें ई फेस करना जरूरी ऐ